जेब्ला आं जोबोद जेंना गोनां खामानि मोनदोंमोन अब्ला आं बेखौ जोबोद साननायनि गेजेरजों सामलायदोंमोन मानो होनोबा जाय जाय खामानिया जोबोद गोरा बे खामानिखौ मोजाङै साननानैसो मावनांगौ माने बे खामानिखौ आङो गोबां नाजानायनि गेजेरजों खस्ट'नि गेजेरजों मावलांदोंमोन बे खामानियाव गोबां जेंना दंमोन बे खामानिखौ मावनो थाखाय आं हारसिंनो जुजि नांदोंमोन रावबो गैयामोन

जेंना गोनां खामानिया गासैबो जिउआव फैयो बेखौ जों गावनो माबा मोनसे नाजानायनि गेजेरजों गावनो फोजोबनानै लानांगौ जेंना गोनां खामानि फैयोब्ला जों रावबो उनफारसे जानानै थानो नाङा मानोना जेंना गोनां खामानिया बयनियावबो फैखायो आंबो जेंना गोनां खामानिखौ आंनो हारसिंनो मावनानै लादोंमोन जेंना गोनां खामानिया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव फैयो आंनि जिउआवबो फैदों जेरै आं हारसिंनो मावनानै लानो गोनां जादों रावबो लोगो मोनाखै जों जेंना गोनां खामानिखौ गिनानै थायोब्ला जोंनि थांनांगौ थांखियाव सहैनो हानाय नङा आरोना जेरै जोंना गोदान खामानिफोरा मेल्ला थायो जेबो नोंनि फरायनायावबो गोबां जेंना फैयो बेबो मोनसे जानो गोनां खामानिनि थाखाय फैसानि प्रब्लेम फैयो आं जेंना गोनां खामानिखौ सौसिलांथारनांगोन आरोना नों जेंना गोनां होननानै ओरैनो थाबा जानाय नङा आरो जेंना गोनां खामानि होननानै ओरैनो थायाखै